मिगी बूह्ट्टे लाने दा बड़ा शौक ऐ सैल्ले बूह्ट्टे लाओ पिपली दे बूह्टे लाने भट्टें दे बूह्ट्टे लाने फ्ही सैल्ले बड़े प्यारे लगदे ओह् होर बी बड़े शौक न अ'ऊं खेस बुननी इन्ने इन्ने शैल खेस बुने दे में करोशियै कन्नै शैल बड्डे बड्डे खेस बुने दे में खट्टां हुंदियां साढ़ै खट्टै पर पाने अस उ'नें खेस्सें फ्ही बड़े शैल लगदे ओह् घड़ाई कीती दी ओह्दै पर सरैह्ने बनाने घड़ाई आह्ले सरैह्ने बनाने शैल लगदे ओह् सरैह्ने बनाने सारा किश करना होर सरैह्ने बनाने घड़ाई आह्ले खेस चादरां बनानियां मिगी इदे बड़े शौक न कोटियां बुननियां घड़ाई आह्लियां ओह् सलाइयें कन्नै बुननियां कोटियां सारै टब्बरै गी बुनी बुनी लोआनियां कोटियां ओह् बड़ियां निग्गर हुंदियां हत्थै कन्नै बुनि'यां जेह्कियां बड़ियां निग्गर हुंदियां कोटियां बड़ियां शैल हुंदियां लादियां बी इन्नियां शैल लगदियां मरजी गलांदी जे दिक्खदे गै रोच्चै इन्नियां शैल लगदियां ओह् अपने हत्थें दी बनाई दी चीज बड़ी शैल होंदी खड्डियैं खड्डियैं अ'ऊं आपू बुननी खड्डी होंदी साढै़ ओ फ्ही सूत्तर कत्तना फ्ही ओह् बट्टना पौंदा उस्सी आखदे सनौकली गलांदे उस्सी सनौकलियै कन्नै सूत्तर बट्टना फ्ही ओह् त्रै तन्दू करनियां बट्टि'री फ्ही बड़ा शैल ओह् बनाना फ्ही ओह्दी कोट्टी बनानी बड़ी मैंह्नत होंदी भिड्डां होंदियां रक्खी दियां भिड्डें दी उन्न कतरनी ओह् कत्ती होंदियां रक्खी दियां उन्न कतरनी भिड्डें दी फ्ही चरखै नै ओ ओह्दियां तन्दूं बनानियां इन्नी मैंह्नत करनी पौंदी व फ्ही ओह् बड़े दिन होई दी पंज छे साल लाओ तुस तां बी निं फटदी ओह् इन्नी निग्गर कन्नै निग्धी स्यालै लान्ने बड़ी निग्घी होंदी ओह्